अहाँ चप्पल दोकान बला बाजै छियै चप्पल लेना यऽ सेंडिल लैके छै अहाँक केहन सेंडिल मिलैया बढ़िआँ चप्पल लेना छै हमरा सेंडिल सेंडिल हमरा लेना छै बढ़ियाँ सेंडिल लेना छै बढ़िआँ तऽ बोलू दाम अहाँ

बढ़िआँ चप्पल राखै छियै ने

सात नम्बरके चप्पल यऽ ने दोकानमे सात नम्बर चप्पल सैंडिलमे हए ने ठीक छै तखन आएब दोकान पर हमरा दोनो चप्पल चाही सेंडिल सैंडिलो बला लेब फितो बला चप्पल लेब दोनो टा चप्पलके दाम बता देब दुइ गो लेना छै सेंडिल वला एगो लेबै एगो फिता बला लेबै एगो सैंडील बला लेबै एगो फिता बला लेबै चप्पल